हम एक बार जैसे रापड़गंज जा रहे थे तो जंगल में रास्ते में गाड़ी खराब हो गई वहाँ सारे पैसेंजर परेशान थे और गाड़ी का समय मतलब ये कि इतना लग सकता था कि वो चार घंटे में बनने के लिए लेकिन यात्री सब भूख और प्यास से परेशान थे तृप्त थे नहीं हो पाए इसके लिए जब दूसरी गाड़ी आई हम लोग वहाँ से पहुँ पकड़े बैठे और जब होटल एक ढाबा पर गए तो वहाँ हमको भोजन मिला पानी मिला सब कुछ वहाँ हमारा आत्मा को संतुष्टि मिला और कभी कभी तो ऐसा होता है कि न तो पैदल चलने के लायक काबिल आदमी रहता है न कोई वहाँ साधन मिल पाता है इसलिए आदमी कभी कभी सामना करना पड़ता है बहुत ही दिक्कत आती है बहुत सी कठिनाइयाँ आती है और जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं कोई ऐसी चुनौती आ जाती है जो कि उसको भी देखना पड़ता है